साढ़े इत्थें जेह्के न डिफरेंट डिफरेंट जेह्के कंपीटेटिव एग्जाम बच्चे दिंदे न ते उसदे च जेह्का ऐ सारें कशा जादै इम्पार्टेंट न नुहाड़े बिच कि मतलब कि फोन दी जेह्की असें जेह्की मतलब कि बड़ी जादा असें ई टेलीविज़न होइया मीडिया होइया जियां फोन होइया साढ़ी मतलब की बड़ी सुविधा थ्होंदी ते अस पढ़ी सकदे ते अज्जकल कोह्की वीडियो ऐ जेह्की यूट्यूब पर निं थ्होंदी ते जेह्के बच्चे यूपीएससी यूनियन पब्लिक कमीशन यूनियन ताहीं केएएस ताहीं त्यारी करा दे पेपर ताहीं त्यारी करा दे ते मल्टीमीडिया नुहाड़े ताहीं मतलब की इक्क वरदान ऐ की के मल्टीमीडिया दे थ्रू गै सारा किश पता चलदा कि देश बिच केह् घटित होआ दा ऐ ठीक ऐ ते उसदे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा करंट अफेयर साढ़े होई जंदे कंपलीट होई जंदे नुहाड़े बिच ते सारी जानकारी अलग अलग देशें दी जानकारी बी असेंगी थ्होंदे जेह्दे कन्नै अस इंटरव्यू बिच असें ई ओह् कोई बी सोआल पुच्छी सकदे न ठीक ऐ ते इंटरव्यू बिच असें कोई बी सोआल पुच्छे ते तां गै असें डेली न्यूज़ पेपर रीड करो डेली न्यूज़ दिक्खो की साढ़े देश बिच केह् होआ दा ते हून असेंगी कोह्दे थ्रू पता लगदा मीडिया दे थ्रू पता लगदा ते उसदे च इक्क मीडिया दा बड़ा मतलब कि बड्डा हत्थ ऐ असेंगी अग्गें पजाने गी ते जियां अज्जकल फोन अलग अलग यूट्यूब चैनल न एह्दे पर मतलब कि बच्चे घर बेहियै भी पढ़ी सकदे क्योंकि बच्चें ई एह् होंदा की फोन दी इन्नी सुविधा नेईं ही ते बच्चें गी कोचिंग आस्तै दूर जाना पौंदा हा मतलब कि हून घर घर फोन बी हैन सभनें कोल एंड्रायड फोन न ते सारे बच्चे फोनै पर पढ़दे न ते मतलब अच्छे अच्छे गै न बहुत अच्छे चैनल बी हैन ते पढ़ी सकदे न ते असें ई उंदा असेंगी पजाने ताहीं बड़ा जोगदान ऐ ओह् बच्चें ताहीं बड़ा जरूरी ऐ ते मल्टीमीडिया बिच बी बच्चे अज्जकल बड़े बधी चढ़ियै हिस्सा लै दे कि लोग की लोग बड़े जादा मतलब कि अग्गें बधा दे न ते एह्बी इक्क साढ़े ताहीं वरदान गै साबत होये न